دوڑنا صحت کے لیے مفید ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد دوڑیں تاکہ ہماری صحت بحال رہ سکے صحت جب اچھی ہوگی تو ہم روزمرہ کے کام اچھے طریقے سے کر پائیں گے اور اپنی زندگی اچھے سے گزار پائیں گے عبادات ہوں یا معاملات ہر ایک چیز کو صحیح سے دیکھ سکیں گے اور دوڑنے کے لیے میر میرے لیے کوئی خاص راستہ مقرر نہیں ہے ہاں پسندیدہ راستہ گھر سے لے کر بڑے مدرسہ کاشف العلوم تک یا اس سے اور آگے پھر دوسری طرف گھر سے لے کر سیوتی پل تک یہ دونوں مقام میرے گھر سے ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے میں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ دورنا پسند کرتا ہوں لیکن یہ کہ میرے دوست ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں اسی وجہ سے میرا ارادہ ہے کہ جب بھی شادی ہوگی ان شاء اللہ با پردے میں با پردے کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ لگاؤں گا اور یہ سنت نبوی بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے